پرسوں میں نے فلپکارٹ کے ذریعہ سے دو بیڈ شیٹ خریدے لیکن وہ بیڈ شیٹ کچھ خاص اچھے نہیں تھے کیونکہ میں تو یہ سوچ کر ان بیڈ شیٹ کو خریدا کہ وہ بیڈ شیٹ سوتی کے ہوں گے لیکن وہ بیڈ شیٹ

ٹیری کاٹ کے نکلے اب میرے لیے وہ بیڈ شیٹ تو کسی کام کے بھی نہیں کیونکہ میرے گھر والوں کو ایسے بیڈ شیٹ بالکل ہی ناپسند ہوتے میں تو اس بیڈ شیٹ کو خرید کر بہت زیادہ پچھتاتا رہا ہوں کہ آیا میں اس کو نہ ہی خریدتا تو زیادہ بہتر تھا